हलो जय झूलेलाल तव्हां बिजली वारा ॻाल्हायो था किथे हा तव्हां किथे रहंदा आहियो घणी मूंखे मुंहिंजो स्विच थोरो फ्यूज़ उॾड़ी वियो आहे उहो ठहाराइणो आहे हा फ्यूज़ उॾड़ी वियो आहे लाइट ठहाराइणी आहे और तव्हां छा तव्हांजी चार्जिंग छा अथव मां बटण नथी चवां मूंखे मुंहिंजो फ्यूज़ उॾड़ी वियो आहे बिजली ई नथी अचे सौ रुपया ॾाढा था चओ तव्हां थोड़ो त घटि कयो और ॿियो हा ठीकु आहे ॿियो बि शइ ठहाराईंदमि कम त कम सभु बटण ख़राब थी वियो आहे बिजली जो पखो बि ख़राब थी वियो आहे सभु वॉशिंग मशीन बि थोरी ठहाराइणी आहे त हीअ सभु ठहाराइणो आहे त कुझु त घटि करंदव त तव्हां हा अच्छा हा हा त बटण जो थींदो नयो खणी ईंदव त उहो घणे जो अथव ज जे को बटण बटण जो ख़राब थी वियो आहे फ़्यूज़ ख़राब थी वियो आहे त उ खणी ईंदा न तव्हां नयों हा त उन्हीअ जो घणो अथव हा त ठीकु आहे त तव्हां कंहिं महिल ईंदव अधि कलाक लगदव मुंहिंजी एड्रेस आहे बी वन जो ॿ सौ उणितालीह सेकेंड फ़्लोर आहे

आसे पासे में साईं कलेक्शन अथव उन्हीअ जे अॻिते ई अची करे हिक जीनो छॾे ॿिए जीने में थोरो जल्दी कजो गर्मी में मरूं था पिया बिजली हली वयी आहे ॿार नंढा नंढा आहिनि गर्मिनि में रोइनि था पिया जल्दी अचो जल्दी ॾुकु पाए ॾुकु पाए हा जय झूलेलाल